پی جی ایم سے بول رہی ہوں

جی بولیے جی ہمیں ہمارے یہاں کی کچھ میم اسپیشیل ڈش جو ہے نہ وہ چکن برا ہے چکن مغلئی ہے اور چکن ایرانی ہے اور چکن افغانی ہے ہماری یہ سب چیزیں اسپیشیل ہوتی ہے باقی ایک بریانی بھی ہمارے یہاں اسپیشیل ہوتی ہے اب بولیے آپ کو کیا کیا چاہیے یہ حیدرآبادی ہماری جی میم جی میم جی میم پیور حلال ہے ہمارے یہاں

ٹھیک ہے پھر میم آپ بیائیے مجھے میں لکھ لیتی ہوں ٹھیک میں شام کو کرا دوںگی آپ کو کل ٹھیک ہے ایک فل بریانی ہوگئی پنیر ٹکا مسالہ ہو گیا چکن برا ہوگیا مٹن بھی ہو گیا میم میٹھے میں کچھ لینا چاہیں گی آپ جی جی جی ٹھیک ہے ایک بٹر نان ہوگیا پانچ روٹی ہوگئیں ٹھیک ہے میم میٹھے میں کچھ میم ٹھیک ہے میم جی جی میم ہے ہمارے یہاں اوکے اوکے میم ابھی اوکے تھینک یو ٹھیک ہے میم میم یہ کل شام کو کتنے بجے تک کردوں آپ کو ڈلیور ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم کیش آن ڈلیوری رہے گی ٹھیک ہے بار کوڈ میں کچھ اشو چل رہا ہے اس لئے میں کیش آن ڈلیوری بول رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے میم اوکے تھینک یو